السلام علیکم ورحمت اللہ جی ہم نے کوک کے پاس کال لگایا ہے آپ کوک بول رہی ہیں جی جی تو جی ہم ٹورسٹ ہیں گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو کھانا بنانے کے سلسلے میں ہم نے آپ کو کال کیا ہے مجھے نا پانچ لوگوں کے لیے کھانا بنوانا ہے تو کیا آپ بنوا دیں گی جی پانچ لوگوں کے لیے اور جی کھانے میں چاہیے ہمیں بینگن بھرتا مروے کی روٹی اور ہیلو آواز آ رہی ہے میری جی بینگن بھرتا چاہیے اور مروے کی روٹی اور کوپل کی کوفتہ چاہیے یہ تینوں چیزیں ہمیں پانچ لوگوں کے لیے بنوانا ہے نہیں نہیں جی دیکھیے ہم نے جو تین چیزیں بتائی ہیں اس تین چیزوں کو بد رکھ بنا دیجیے گا باقی چیزیں نہیں بس ہاں کھانے میں اچھے سے ہائجین والے کھانا ہونے چاہیے نہ زیادہ تیکھا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ کم بھی ماڈریٹ میں رکھیے گا کھانے کو ذائقہ ہونا چاہیے آپ کے ہاتھوں میں تاکہ جو ہم گھومنے آئے ہیں پانچ لوگوں کو وہ کھانا پسند آئے ٹھیک ہے جی بس ہاں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہاں جی بہت بہت شکریہ بس کھانے میں تھوڑا ذائقہ ہونا چاہیے اور ہائجین کا پورا خیال کریے گا کہ ہمارے کھانے میں کچھ ایسی ادھر ادھر کی چیزیں نہ ہوں اسپائسی بھی موجود ہو ساری چیزیں جی ہاں تو آپ کھانے کو بنا کر رکھیے گا ہم تھوڑا بس تر و تازہ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں تھوڑا بس ہم لوگ فریش ہو کر آتے ہیں اپنے روم پر تو پھر آپ کھانا جب تک آپ بنا کر رکھیے ٹھیک ہے

جی یہی تقریباً پندرہ بیس منٹ چاہیے آپ اس بیچ میں آپ بنا کر رکھیے ہم لوگ بس آتے ہیں تھوڑا تر و تازہ ہو کر جی تھوڑی دیر میں بس ہم لوگ آتے ہیں آپ کھانے کو بنا دیجیے گا اور ہاں ایک بار پھر سے کہ کھانا بس ہائجین والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شکریہ پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم